میرا جو پہلا پروڈکٹ تھا وہ تھا موبائل فون جو کہ میں نے بہت ہی محنت سے لیا تھا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ موبائل فون بہت ہی اچھا تھا جیسا کہ اس کے اندر اچھے سے اسپیسفکیشنس تھے سکس جی بی ریم تھا اور سکسٹی فور جی بی ان بلڈ تھا اور اس میں ٹو ففٹی سکس ایکسٹرنل میموری بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ اُس میں پہلا سیلفی پاپ اپ کیمرا تھا جو کہ کیمرا بالکل باڈی کے اوپر سے نکلتا ہے اور سکسٹی فور میگا پکسل کا کیمرا اوور آل فون میں فرنٹ اینڈ بیک ملا کر کے مجھے ملا تھا فون کا ڈیزائن بہت ہی بڑھیا تھا اور ڈسپلے بھی فلی ویو ڈسپلے تھا کیوں کہ اس کا کیمرا جو تھا وہ اوپر سے تھا جس کی وجہ سے کیمرے کا پلے سیف ہے اور فلی ویو ڈسپلے تھا